हेल्ल' सार आंना लेखा लाइब्रेरिनिफ्राय लेखा लाबोदोंमोन सार ओमफ्राय फाइनआ बेसे जाखोथाय टुवेन्टि फाइभआवनो लांदोंमोन दसतासो दं खोमा बेसे गांसेआव टुवेन्टि औ सार ओमफ्राय लेखा मोनबा मेज'र लेखा मोननो हाबावगोन नामा सार सार दाहाय नायनानै खिन्थाहरबानो जाबाय दे सार सोदोमस्रि औवारि बेंटल फाइभ सेमिस्टारनि सार सोलिगासिनो सार सार सार सार ओंख्रियाथ' आलु अमा आलु अमा औ सार जेबो नङा दे औ सार अ सार दे